اسکول لائف میں سب سے زیادہ پسندیدہ سبجیکٹ میرا میتھس ہے کیونکہ وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ مجھے اس میں کچھ بھی رٹنا نہیں پڑتا ہے یہ نہیں ہے کہ مجھے اس میں میں رٹوں بیٹھ کے کہ اس کی اسٹوری کیا تھی یا اس میں کیا کس کا پلے کون سا تھا کون کیا کیریکٹر شو کر رہا ہے بلکہ اس میں صرف مجھے فارمولیز دیکھنے پڑتے تھے اور بہت ہی ایزلی میں انہیں سمجھا دیتی تھی سمجھ لیتی تھی اور بہت ایزی لگاتی رہتی تھی میتھس لگانے میں اتنا زیادہ مزہ آتا ہے جس کوئی جواب نہیں ہے اور باقی جو جتنے بھی اور بھی جو سبجیکٹس تھے ان میں سب سے زیادہ مشکل تو مجھے کیمسٹری لگتا تھا کیونکہ مجھے وہ بالکل مجھے اچھا نہیں لگتا اور میں نے اس کے کلاسیز بھی بہت کم لیے ہیں حالانکہ جو ہمارے ٹیچر ہیں وہ بہت اچھے سے بتاتے ہیں بٹ اس کی جو ریئکشنس ہیں اور جو اس میں کیمیکل پروسیز ہے وہ مجھے کم سمجھ میں آتے ہیں اسی لیے مجے وہ زیادہ پسند نہیں ہیں اور باقی اسکول لائف سب سے بیسٹ لائف ہوتی ہے مے کیونکہ ہم لوگ وہاں اتنے سارے فرینڈس سب جا ساتھ میں انجوائے کرتے ہیں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں لنچ ٹائم میں جو انجوائے کرتے ہیں وہ تو شاید ہی کہیں کرتے ہوں کسی بھی شادی کسی بھی پارٹی میں اتنا انجوائے نہیں کرتے جنتا فرینڈس کے ساتھ لنچ ٹائم میں انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کے لنچ شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے کھیلتے ہیں ایک دوسرے کا مذاق بناتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پڑھنے کی باتیں ڈسکس کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں تو اسکولس کی جو لائف تھی وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور مجھے سب سے اچھی وہی لگتی ہے جب ہم لوگ اسکول جاتے ہیں میں اور میری فرینڈ اسکول جب بھی جاتے ہیں سائیکل سے گر پڑتے ہیں تو یہ مجھے بہت مزہ آتا تھا